हेलो हँ हँ हँ पण्डिजी बाजि रहल छी अच्छा अच्छा हँ हँ हँ ठीक सत्यनारायण भगवानके अच्छा हँ हँ हँ भए जेतै अच्छा

देखिऔ हम व्यवस्था अहाँकेँ करबा सकै छी अहाँकेँ हम सबचीज बताए रहल छी अहाँ कुछ नोट कए लियौ जे सामग्री लागत तऽ अहाँकेँ लिखए जेनाकि देखियौ घरेलु जे फूल दुभि तुलसी अक्षत चन्दन ई सब तऽ सब पते हाएत पूजामे जे ई सब लागै छै हँ फूल दुभि तुलसी अक्षत चन्दन बेलपत्र ई सब पते यऽ आ ओकरबाद सामग्रीमे जेनाकि प्रसाद भए गेल अहाँ अपना अनुसार की की सब प्रसाद दए देबै ओकरबाद जे अहाँकेँ एकटा हँ ओसब हँ ओसब सबचीज ठीक कोइ दिक्कत नहि एकदम अहाँ अपन अनुसार जे जे अहाँ सक्षम छी दए सकैत छिऐ ओ आ ओकरबाद जेना अहाँकेँ एकटा गमछा लागि जाएत नारियल लागि जाएत गमछा नारियल ओकरबाद अगरबत्ती आ ओकरबाद कुश उपलब्ध हए सकत हँ कुश उपलब्ध हाएत अच्छा ठीक छै ठीक छै कुश आ शंख हम उपलब्ध करबा देब ओकरबाद गमछा नारियल पान भए गेल पान पान सुपारी पान सुपारी ओकरबाद प्रसादमे किछु फल लए लेब सेब एखन आमके समय छै अंगूर जे जे मस्त फल होइत छै फल सब लए लेब ओकरबाद अहाँ ई सबचीज हँ ओकरबाद केला तऽ लइए लेब हँ केला ओकरबाद अक्षत सब तऽ घरेमे होइ छै ओकरबाद ओकरबाद धुप दीप तेल भेल ई सब अगरबत्ती तेल माचिस नहि नहि करए पड़ै छै ओकरबाद हवनके सामग्री सेहो लए लेब हवनके सामग्री लए लेब एखने आबि जाउ एखने कनि देरमे आबि जाउ हँ शुभ बढ़िआँ दिन छै आइ बढ़िआँ दिन छै हँ हम रहबै अहाँ केतना देर लागत ठीक छै आबू आबू